میں نے پہلی بار پکوان اٹھارہ سال میں شروع کیا تھا اور مجھے جب کھانا پکانے میں بہت ہی مشکل ہوئی تھی کیوںکہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا میرا تجربہ یہ ہے کہ مجھے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت ہی احتیاطی سے کھانا پکانا تھا جس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی جس کے بعد میرا پکوان بہت ہی لذیذ پکا تھا جس سے میں بہت خوش ہو گئی تھی